हैलो मीशो मुंहिंजो नालो अक्षय आहे ऐं मुंहिंजी ऑडर आई डी हिकु ॿुड़ी ॿुड़ी नव चारि टे ॿ अठ अठ नव आहे मां तव्हांजी वैबसाइट मां हिकु हैडफ़ोन घुरायो हुयो हुन हैडफ़ोन सोनी कंपनीअ जो हुयो पहिरीं त हुन हैडफ़ोन के अचण में बि वधीक टाइम लॻी वियो तव्हां चयो पिया कि हिक हफ़्ते में अची वेंदो पर उन अचण में घटि में घटि पंद्राहं ॾींहं लॻायईं ऐं जेका हैडफ़ोन हुया उहा बि सुठी तरह कमु नथा करनि हैडफ़ोन मां वायरलैस घुराया हुया जोकी मूंखे कमु अचनि ऐं उन में ब्लूटूथ आहे जेको उहो बि सुठी तरह कमु नथो करे कनेक्ट करण में कडहिं कडहिं तकलीफ़ थो ॾे वधीक ऐं जेको ब्लूटूथ आहे पाणई पाण बंदि थो थो थी बि वञे तव्हांजे प्रॉडक्ट जी जेकी बैटरी आहे उहो बि सठी नथी हले ऐं जेकी बैटरी आहे उहो बि घटि में घटि हिक खां ॿ कलाक हले थी पोइ पाणई पाणु तव्हांजो हैडफ़ोन बंदि थो थी वञे ऐं तव्हांजो जेको मटीरियल आहे जेको प्लास्टिक आहे उहो प्लास्टिक बि अहिड़ो सुठो कोन्हे मूंखे कनि में मां पायां थो त मूंखे मथे में थोरो चुभे थो प्लास्टिक हेड़ो ख़राबु प्लास्टिक आहे ऐं तव्हांजो ब्लूटूथ कडहिं कडहिं कनैक्ट थियण में बि तकलीफ़ ॾींदो आहे जीअं मां कोई गानो ॿुधां थो या कोई मूवी ॾिसां थो त तव्हांजो जेको हैडफ़ोन आहे हुन में अवाज़ु सुठी तरह नथी अचे ऐं जेको तव्हांजो हैडफ़ोन आहे हुनजो जेको कंपनी हुननि चई हुई सोनी ऐं उहो कंपनीअ जो आहियो कोन्हे ऐं ॿी कंपनियूं आयो आहे ऐं वॉरंटी बि तव्हांजे हैडफ़ोन में मूंखे वधीक मिली कोन्हे थो मुंहिंजो जेको हैडफ़ोन आहे या त तव्हां वापसि कयो या त तव्हां मूंखे बदिली करे ॿियो सुठो हैडफ़ोन ॾियो